ہیلو عمار کوئی فکر نہ کریں میں دراصل آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل عمار مجھے خوشی ہے کہ آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ مظاہرے ہمارے ماحول کے مستقبل کے لیے بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ سے ہیں لوگ آلودگی اور جنگلات کی کٹائی جیسے اہم مسائل پر حکومتی کاروائی کے فقدان سے مایوس ہیں میں مدد کرنے کو تیار ہوں عمار یہ ضروری ہے کہ عوام ان معاملات کی نزاکت کو سمجھے میں آپ کو مظاہروں کی ٹائم لائن اہم کھلاڑیوں اور پیش کیے جانے والے مطالبات کا ایک جامع و جائزہ فراہم کر سکتا ہوں کافی اچھی لگتی ہے اور سائٹ پر جانا ایک بہترین خیال ہے اس سے آپ کو ماحول اور اس میں شامل لوگوں کا بہتر احساس ہو گا کل میرے لیے کام کرتا ہے چلو کیفے سینٹرل میں تین بجے ملتے ہیں شکریہ عمار اس کا بھی انتظار ہے کل ملیں گے اور آپ کا دن اچھا گزرے